आङो दावबायनाय समाव बांसिन हान्थामेलानि थाखाय गारिजों नै साखानि गारिजों थाङो मानोना बेजों थाङोबा बांसिनै बार नाङो आरो जायगाफोरखौ नुलाङो बेनिखायनो बेराय बेरायनाया आंनि थाखाय मोनसे बिराद रंजाथावना आं बेरायनो बिराद मोजां मोनो बोसोराव खनसे एप्रिल दाननि जिब्रै जिनै जिथाम जिब्रै खालाराव बाउखुंग्रियाव मोनसे बैसागुनि नामै मोनसे मेला जायो बेहाय जेराव जों जिब्रै खालार खालि हाजो गाखोनो थांनाय जायो बेयाव जों जयै रंजा खुसियै लोगोफोरजों ज' थाङो आरो बेनिफ्राय जों आनान गसाइनियाव बोर बियो जाहाथे जों गावबागाव दावगा लांनाय लामायाव मोजाङै मोजां थांनो हायो बेरायनाया आंनि मोनसे नैथि हाबा बेरायनानै आं जोबोद मोजां मोनो नाथाय आं बेरायनानैल' थाया जेराव आं आंनि मावनांगौ खामानिखौबो बेरायनायजों लोगोसे मावफालांबाय थायो बेनिखायनो बेयो मोनसे आंनि बेरायनाया मोनसे आंनि हुदा

गुबुन गुबुन जायगाफोराव स्कुल एबा कलेजनि जयै लोगोफोरै बेरायनो थाङो एडुकेसनेल टुर्सनि मुङाव जेराव जों माखासे जयै लोगोफोरजों बावलायलायो लाफोर ओंखाम जायो आरो जयैनो मोजाङै मोजां रंजानाय बिनि उनाव जों न'फारसे आवगायबोयो बेरायोब्ला जों गोसोखौ माने मोजां मोनो आरो देहाखौ थाजिम मोनो बेनिखायनो बेरायनायाबो मोनसे गोनांथार गुबुन मोनसे जायगायाव जों बेरायनो थाङोब्ला जायगाफोरा मोजां नुयोब्ला जों बेखौ जोबोद समायना नुयो जेरै हाजो हाला दैमा दैसाफोर दाउसिन दाउला जिब जुनार थानायफोरखौ जों नुयोबा गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो आरो मोजां मोनो